हलो ओला के ड्राइवर बोल रहे हैं हाँ जी तो आप कहाँ पर है हाँ हाँ मैं गंगा नगर में कब से खड़ी रही हूँ वो पेड़ के नीचे आप कहाँ पर हैं थोड़ा बताइएगा मतलब मैं कब से खड़ी हूँ तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ मतलब मैं जो समय दी थी आपको दस बजे आने के लिए अभी तो ग्यारह बज गया है एक घंटा मैंने अपेक्षा किया आप के पास मतलब आप के लिए और मेरा समय हो रहा है थोड़ा जल्दी आइए नहीं तो मेरा लेट हो जाएगा मैं दूसरा कैब ले कर चली जाऊँगी आप के कैब को कैंसल कर दूँगी ट्राफिक है मुझे पता है वहाँ पर ट्राफिक है लेकिन आप को भी पहले आना था ना कि ट्राफिक को ध्यान में आप रख कर वैसे समय में आना चाहिए था ये आपकी ग़ल्ती है थोड़ा मान लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त में मतलब ना ले कर आप थोड़ा जल्दी आइए हाँ हाँ जो सड़क है वहाँ उस रास्ते पर आइए हाँ हाँ वहाँ ट्राफिक बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता ओके रखिए जल्दी से आइए